जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा बिफां लाइफां दं जेरै गामबारि सिसु बेनि उनाव साल गोबां रोखोमनि बिफां दङ जेरै सिगुन गुग्रा बेफोरनि गिदिर गिदिर फालांगि गेलेनो जोंनि ओनसोलाव दं बेफोर सम्फदा फालांगिनि थाखाय बाहायजायो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलाव गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो जेरै हमनानै ला फाथो फोनानै फाथो फोनाय बोथोराव फाथो फोनानै जुखाम फोनाय बोथोराव जुखाम फोनानै माइ गायनाय बोथोराव माइ गायनानै बेसर फोनाय समाव बेसर फोनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि थासारिजों गाेराेबनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो फालांगि खालामनो हायो